हैलो अंजी आहो आहो अस पराना माल बेचदे निं हैन तुसें ई किया रेट सनाना एह्दे कोल अच्छा ते ओयो साढ़ी दुकान ते दिक्खी लैयो आं दिक्खी लैगी ते तुस लेई जायो ऐसा नना होई जा तुसें होर दुकान दा लेई लैता चेता भुल्ली दा ते तुस मिगी आक्खा नै आं ते चलो कोई नी तुस आयो अंऊ दिक्खी लैगी ते भी अगर तुस देई ओड़गे जां नेईं देई ओड़गे ओह् क्या मतलब नेईं नेईं दिक्खियै देगी अंऊ तुसेंगी ते तुस दिक्खी लैयो नी तुस आपें गै इत्थें दिक्खी लैयो दिक्खियै देई ओड़गी तुसें ई आहो ठीक ऐ ठीक ठीक ऐ